हैलो हैलो हैलो अ मेरे बच्चे दा कल्ल स्कूल निं आना ओह्दी लीव भरनी ही ओह् बमार होई दी उ'नें स्कूल निं आह्ना ऐ बमार होई गेदा ऐ कन्नै असें फंक्शन बी जाना हा दौ त्रै हून चार पंज दिन दी लीव चाहिदी तां तुस स्कूल स्कूल न इस टाईम

में सोचेआ इ'यां चली जंदी फ्ही सोचेआ लीव देइयै सनानी बच्चें दे पेपर बी आवा दे केह् करना हां यरो बमार गै बड़ा रौंह्दा हून असें फंक्शन बी इक्क उत्थें बी जाना दस्स बारां छुट्टिया पता निं किन्नियां छुट्टियां मारनियां पौनियां हून तां एह् सनाई ओड़दी तुसें गी सनाई लैनी केह् करना यरो हून तुसें गी छुट्टियां कदूं पौनियां स्कूल अच्छा होर ते अच्छा होर एह् पढ़दा ऐ स्कूल लीव देनी पौनी जां इ'यां चली जाह्ग कम्म तां फ्ही में स्कूल औना पौना फ्ही लीव देगी तुसेंगी कल्ल स्कूल औना तुसें अच्छा होर नमें बच्चें दियां एडमिशनां होई गेइयां मेरा मेरा बच्चा पढ़दा यरो केह् करना फ्ही होर पड़ोसी बी आक्खा दे हे कि स्कूल बच्चे पाने तां पुच्छा दी ही तुसेंगी अ'ऊं कि होर एडमिशनां होआ दियां कोई नेईं अच्छा कल्ल आह्गी आपें फ्ही देई ओड़गी तुसें गी लीव ठीक ऐ दस्स बजे आह्गी ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही